हँ यौ बहुत बढ़िआँ अइ अपन सुनबू हुँ हुँ बोलू कि कहलिए हँ हँ बोलिऔ बोलिऔ ओहो सुविधा हइ देखिऔ अभी नल जलके सु सुविधा भऽ गेलै राशनके भऽ गेलै सुनलिए हँ सबकिछुके अपना तरफसँ सुविधा छै बहुत चीज मिलै छै अभी सरकार द्वारा अहाँ कि कहैलए चाहै छिए बोलू खोलिके कि अहाँके हम मदति करू अहाँके बोलू बोलू बोलू हँ हँ बोलू सर हँ हँ तऽ हमरा सुविधा सरकारके द्वारा बहुत चीज मिलल हँ अहाँ कि चाहै छी बोलिऔ अहूँके हम हँ हँ स नलसब नहि लागल हँ नलसबके सुविधा अभी बहुत निकललै हँ नलके भऽ गेलै राशन मिलैए इन्दिरा आवास होइए सबके सुविधा आब सरकार कऽ देलक हँ आब कि चाहै छिए ऑनलाइन करिऔ सबकिछु मिलत आइ बोलिऔ आगे हँ हँ बोलू बोलू हँ ऑनलाइन करू अथी इन्दिरा आवास ऑनलाइन करिऔ राशनो ऑनलाइन अभी राशन ऑनलाइन अथी कार्ड बनैलए मिलबे करैए ऑनलाइन अथी कऽ दिऔ राशन मिलत अहाँके कार्ड वएह ऑनलाइन करबै तब ने कार्ड आएत तब राशन मिलत अहाँके इन्दिरा आवास अथी करिऔ फार्म तार्म भरिऔ सबकिछु सरकार द्वारा बहुत चीज मिललै हँ पानी मिललै हँ बिजली मिललै हँ बहुत चीज मिललै हँ विकास बहुत भेलै हँ समस्तीपुर जिलामे अहाँ बोलिऔ आब

जेना आधारो कार्ड लागै हइ पैन कार्ड भेलै यौ बुझलिए बी पी एल मे अहाँके नाम रहै पिताजीके नहि रहै ओसब जानलिए कार्ड चाही पुन पुरनका बी पी एल के ईसब हो गेलै पैन कार्ड लागै हइ जनलिए बहुत चीज फोनपर कतेक चीज बताएब अहाँके बुझलिए मगर एतेक चीज एतेक चीज अहाँके लागैए आधार कार्ड दिऔ पैन कार्ड लागै हइ जनलिए फार्म तार्म बहुत चीज लागै हइ सब धिआपुताके जोड़ैऔ अपने जोड़ैऔ जनलिए हँ तऽ बतइऔ आओरसब कि कोना अइ अहाँके एतेक चीज हम बताइए देलहुँ सरकार द्वारा एतेक चीज मिल रहल अइ

हँ हँ बोलू धाएँ धाएँ बोलू हँ ठीक हइ ठीक हइ बहुत चीज